सिलाई के बारे में मैं बता रही हूँ सिलाई मुझे बहुत करना अच्छा लगता है जो कि मैं अड़ोस पड़ोस में देख कर के दिमाग अपना मतलब बैठा करके उसको सीख लेती थी जो भी मतलब जैसे लोग बनाते थे वैसे आकर मैं अपने घर पर करने लगती थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सिलाई ऐसे क करूँगी तो अच्छा लगेगा अपना तो कर लूँगी अपने घर वालों का भी सिल लूँगी कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं होगा फिर उसके बाद बुनाई जैसे सूटर बिनना ये भी मुझे आता है मैं अपने मम्मी जी से सीखी हूँ मैं यहाँ आई थी ससुराल में तो मेरी मम्मी जी ने बुनाई करना सिखाया कि सूटर ऐसे बिना जाता है दो सिलाई लेकर के और ऊन ले करके बिन बीनते हैं और उसके बाद मुझे ब्लाउज भी आता है सिल सिलने पेटीकोट भी आता है और अच्छी अच्छी सी डिजाइनें और सलवार पटियाला और सूट आता है सिलने अच्छी सी डिजाईन डाल लेती हूँ अप अपने पर भी अपने मतलब घर वालों पर भी दूसरों का भी आता है उसको अच्छी तरह से सीखते हैं लोग बहुत खुश रहते हैं कि आप अच्छी सिलाई करती हैं अच्छा लगता है आपकी सिलाई आते आते हैं लोग गाँव में से लेकर के और और मैं अपने जैसे ननद ओनद हैं उनको भी सील कर दे देते हैं और उसके बाद मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है सिलना जैसे मेरी मम्मी जी बुनाई के बारे में बताती है की